विंटर्स टाइम में मैं जो निविया की क्रीम यूज़ लेती हूँ विंटर वाली वो क्या रहता है वो ज़्यादा टाइम तक मॉइस्चराइज़ नहीं रहती है और बहुत ही ज़्यादा उसको यूज़ करना पड़ता है क्या होता है के बहुत देर से वो थोड़ा थोड़ा खुदरापन फ़ील होने लगता है एक ये है पर उसकी खुशबू बहुत अच्छी रहती है और वो बॉडी में एब्ज़ॉर्ब हो जाती है जिससे चिपचिपापना नहीं होता है